ट्रेडमिल उप्पर दौड़ना ते कन्नै ग्राउंड उप्पर दौड़ना दोनों अलग अलग चीजां ग्राउंड उप्पर दौड़ना दा एह् होंदा की असें गी ग्राउंड बिच असें गी फ्रैश हवा मिलदी फ्रैश हवा कन्नै दौड़ना कन्नै बंदा फिट रौह्ंदा उसी किश कोई बमारियां नेईं लगदियां हैन फ्रैश रौह्ंदा होर माइंड दे बॉडी फ्रैश रौह्ंदी